जे नया संसद भवन के निर्माण भेल अछि ओकर निर्माण सेन्ट्रल विस्ता प्रोजेक्टके तहत भेल अछि ओकर टोटल सेन्ट्रल विस्ता प्रोजेक्टमे डेढ़ हजार करोड़के खर्च रहऽ ओहिमे ही ई संसद भवन के निर्माण भेल अछि आ एकर उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदीकेँ द्वारा भेल रहऽ